तव्हां पंहिंजी शादीअ बाबति मूंखे ॿुधाईंदा मां तव्हांखे मुंजी शादीअ बारे में ॿुधायां त असां जॾहिं टिपण बिस्किट जो होलसेल धंधो कंदा हुआसीं सयुंक्त हुआसीं उन में मुंहिंजो हिकु मित्र हुओ घनश्याम भाई असां घड़ियाली चोंदा हुआसीं घनश्याम भाई घड़ियाली उन्हनि सां मुंहिंजी हिकु मित्रता हूंदी हुई अने मंझंदि जो चारि थियनि गॾु चांहि पीअंदा हुआसीं उहे मुंहिंजे दुकान ते बिल्कुल साम्हूं उन्हनि जी केबिन हूंदी हुई घड़ियाली जी पर पंहिंजा मित्र हूंदा हुआ इन करे माना असां गॾु चांहि पीअंदा हुआसीं मुंहिंजी दुकान ते जे मुंहिंजी बैठक हूंदी हुई हिकु दफ़ो चांहि पीअंदे पीअंदे अहिड़े नमूने ॻाल्हि थी की भई तुंहिंजे भाउ जी सगाई थी वई आहे हाणे तूं आहे अगरि तूं चवंदो हुजे त हिकु ॻाल्हि तोखे चवां भई ॿुधाए चई मुंहिंजी मासीअ जी छोकिरी वेठी आहे उहा सरकारी जीबीअ में नौकरी कंदी आहे चंदा डोडोमल ठावाणी तमामु माण्हू सुठा आहिनि छोकिरी सुठी आहे जीअं तूं चवंदो हुजे त तुंहिंजी ममी पपा सां मां ॻाल्हि कयां अहिड़े नमूने बसि मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी इहा शुरुवात थी त इन ई ॻाल्हि मुंहिंजे मग़ज में बिल्कुलु सही नमूने वेठी उन गल वडीलनि खे ॻाल्हि कई न असांजी सगाई थी सगाई जो पाण सिंधियुनि में जीअं भई रिवाज़ु आहे अहिड़े अहिड़े नमूने भई असां बि माना हुते पंजवीह टीह ॼणा उन टाइम में वियासीं सिंपल नमूने जेको कयोसीं उन्हनि जो थोरो ध्यानु रखु ध्यान में रखी करे त अहिड़े नमूने सगाई थी वई जूनागढ़ जो जूनागढ़ में उहो भई पंहिंजे सिंधी समाज में जीअं हूंदो आहे इहे माण्हुनि कंहिं चयो भई सिंधी जूनागढ़ जो जूनागढ़ में ई पर हाणे लिखी ललाठ मुंहिंजी कॾहिं न वए कलम लिखियल जो हुजे त छा थिए ईअं असांजे सुठे नमूने सगई थी वई मां वापारी उहा गवरमेंट जॉब करण वारी त ईअं बसि ॾींहं पसार थींदा विया असां शादी ई तारीख़ नकी कई से शादी थी वई असां आबू हनीमून ते थियण विया से थी आहियासीं हनीमून करे आहियांसीं ईअं कंदे अॼु मुंहिजी एकवंजाहु ॿावंजाहु साल उमिरि थी वई ॿ ॿार आहिनि धीअ ऐं पुट धीउ हिकु साल ॾेढ सालु खनि थियो भई शादी कई हिकु छोकिरो वेठो आहे उन खे बि मालिक जी दया सां भई बैंक में गवरमेंट बैंक में जॉब कंदो आहे तमामु जंहिंखे चइबो आहे ईश्वर ई कृपा अॼु तई कृपा कई कई ईश्वर अॻिते करे अहिड़ी मां त ईश्वर सां प्रार्थना कंदमि जंहिंखे चइबो आहे भई लाइफ पाटनर ईश्वरु जेको मुखे ॾिनो आहे उहो त खरेखर ईश्वर जा मां लख शुक्रिया अदा कंदुमि कंहिं मुंहिंजे कंहिंखे न कंहिंखे लिमिट ठाहींदो आहे न ईश्वर अहिड़े नमूने मुंहिंजे दोस्त जे घटि मां मुंहिंजी सगाई जी ॻाल्हि ईश्वरु ख़ुदि अची करे भई इहा जचियो जेके मां मां ई चवंदो आहियां ईअं हर पल हर घड़ी हर वर्तमान में बि मां ईअं चवंदो आहियां की थैंक्यू गॉड